جی ہاں جب کوئی شخص اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں کوئی کتاب پڑھتا ہے تو یہ ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے ترجمہ شدہ ورژن کے بارے میں مختلف تجربات ہو سکتے ہیں ترجمہ شدہ کتاب پڑھنے کا تجربہ زبان اور ثقافت کا فرق جب کتاب دوسری زبان میں ترجمہ ہوتی ہے تو بعض اوقات زبان اور ثقافت کا فرق محسوس ہوتا ہے اصل متن کی مخصوص معنیٰ اور جذبات کو ترجمہ میں صحیح طریقے سے منتقل کرنا مشکل ہو سکتا ہے ترجمہ کی معیار ترجمہ کے معیار بھی بہت اہم ہوتا ہے ایک اچھا مترجم کتاب کے اصل جذبات اور معنیٰ کو صحیح طریقے سے منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب کہ ایک ناقص ترجمہ کتاب کے اصل حسن کو کم کر سکتا ہے نئی زبان سیکھنے کا موقع ترجمہ شدہ کتاب پڑھنے سے نئی زبان کے الفاظ اور تراکیب سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو زبان کی مہارت کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتا ہے ترجمہ شدہ ورژن کے بارے میں خیالات ترجمہ شدہ ورژن کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے بعض اوقات ترجمہ شدہ کتاب اصل کتاب کی طرح ہی دلچسپ ہوتی ہے جب کہ کبھی کبھی ترجمہ کی کیفیت کتاب کے لطف کو کم کر سکتی ہے یہ سب مترجم کی مہارت اور زبان کے فنی پہلوؤں پر منحصر ہوتا ہے دنیا کے لیے ایک کتاب کا نام اپنی مادری زبان میں ایک ایسی کتاب جو دنیا میں ہر کسی کو پڑھنی چاہیے وہ ہے شاہ نامہ فردوسی کا شاہ نامہ کے بارے میں شاہ نامہ فارسی ادب کا شاہکار ہے جو ایران کے عظیم شاعر فردوسی نے لکھا اس کتاب میں ایران کے ایران کی تاریخ اساطیر اور ثقافت کے تفصیلی بیان ثقافت کا تفصیلی بیان ہے شاہ نامہ نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے ادبی اور تاریخی ورثے کا حصہ ہے اس میں مختلف کہانیاں کردار اور واقعات شامل ہیں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں شاہ نامہ کیوں پڑھنی چاہیے تاریخی اور ثقافتی ورثہ یہ کتاب ایران کی قدیم تاریخی تاریخ اور ثقافت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے ادبی اہمیت شاہ نامہ فارسی ادب کا شاہکار ہے اور دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اخلاقی سبق اس کتاب میں مختلف کہانیاں اور کردار کردار انسانی زندگی کی اہم اسباق فراہم کرتے ہیں ترجمہ شدہ کتابت کتاباں پڑھنے سے نئے زبانوں اور ثقافتوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے جب کہ عظیم ادب کے شاہکار دنیا بھر میں لوگوں کو متأثر کرتے ہیں شاہ نامہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف فارسی ادب کا حصہ ہے بلکہ دنیا کے ہر کسی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے